हैल्लो हां जी जी गुड इवनिंग सर में थुआढ़े युनिवर्सटी दा कालेज दा स्टुडैंट गल्ल करा ना तुस प्रोफैसर होर गल्ल करा दे मैड़म जी ओह् साढ़ा जेह्ड़ा स्लेबस ऐ नी बड़ा पिच्छें रेही दा साढ़े जेह्ड़े प्रौफेसर न ओह् टाईम दा ओह् जेह्ड़ा स्लेबस कंपलीट निं हैन करा दे ओह् थोह्ड़ा सनाओ कि सलेबस कैंह् निं कंपलीट होआ दा ऐ किन्ना जल्दी साढ़ा सलेबस जेह्ड़ा ओह् कंपलीट होई जाह्ग थोह्ड़ा मिगी ओह्दै बारै च गाईड़ करो कलास टीचर कन्नै गल्ल कीती लेकिन कलास टीचर मैड़म जी खाल्ली टाईम पास करदे उ'नें तुसें पता गै ऐ खाल्ली चाह् समोसा टैमां दा चाहिदा गौरमैंट तनखा ओह्दै बारै च इंट्रस्ट निं हैन लै दे ते बच्चें दा जेह्ड़ा करियर ओह् खराब होआ दा मैम में ऐपलिकेशन कोई बारां बारी ऐपलिकेशन देई ओड़ी अज्जें तक्कर कोई रब्यू निं करदे प्रिंसिपल साह्ब होर तां करियै कम्पलैन थुआढ़े कन्नै में आखेआ डिसकस करी लैन्ने गल्ल करनी ऐ मैड़म जी तुस थुआढ़ा एह् जेह्ड़ी प्राबल्म ऐ ओह्दी सल्यूशन हां ठीक ऐ मैड़म जी धन्नबाद थैंक्यू